नमस्ते क्या काम है

कब से है यह बीमारी हाँ तो आपको कब से है यह सब बीमारी हाँ तो आप क्या चिन्ता बहुत करती हैं नहीं चिन्ता नहीं करना चाहिए कम चिन्ता करिए क्योंकि आपको ब्लड है इसलिए आपको चिन्ता बहुत कम करनी चाहिए और घूमने भी किया घूमा करो खाने में भी इतना परहेज रखो आपको मतलब शुगर कितनी होती है

बहुत ज़्यादा है आपको शुगर अपने पर ध्यान देना चाहिए आपको वहाँ पर मिठाई नहीं खातीं तो चाय नहीं पीना चाहिए आपको बिना शक्कर की चाय पीना चाहिए नहीं इसमें किया है शुगर में मीठा बिलकुल नहीं खाना चाहिए चावल भी बहुत कम कभी दो चार दिन में सादा थोड़ा सा ले लो वरना नहीं भी नहीं नहीं नहीं मीठे से शुगर और बढ़ती है नमक नमक खाती हो हाँ नहीं नमक भी बहुत कम खाना चाहिए

ब्लड प्रेशर के नमक कम खाती हो ना आप कि ज़्यादा हाँ अवा चिन्ता चिन्ता सबसे बड़ी आप चिन्ता बहुत करती हो इसलिए यह सब होता है आपको मतलब कि अपने शरीर के लिए कुछ स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना चाहिए आप चिन्ता बहुत कम कर दीजिए घूमना फिरना चालू कीजिए योग कीजिए योग बोहौत ज़रूरी है सुबह से उठ कर आप योग कीजिए सुबह उठती हैं कि नहीं सुबह ही योग करना चाहिए इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि सुबह की जो वायु हवा रहती है बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ के लिए और मीठा खाना बिलकुल कम कर दीजिए चाय आप बिना शक्कर के पीजिए और दूध भी बहुत कम है ना आप लगाओ आँवला आँवला भी बहुत अच्छा रहता है हाँ अगर आँवले का जूस भी पीओ थोड़ा थोड़ा करके तभी तो आदत पड़ जाएगी आपको ज्वार बाजरा चना यह सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ठीक आ जाओ और फिर इसकी मतलब आपन दवाई देंगे